کیونکہ ہندوستان کلچرلی اور تہذیبی طور پر بہت ہی رچ ہے بہت ہی بھرا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مختلف کلچر پائے جاتے ہیں جو مختلف اسٹیٹس میں بٹے ہوئے ہیں ان کلچرس میں مختلف قسم کے آرٹس ہیں جن میں ڈانس بہت نمایاں شکل ہے آرٹ کی جو ہندوستان میں کئی طرح کے پائے جاتے ہیں تو ہندوستانی ڈانسز کئی انداز کے ہوتے ہیں پڑی ہے یہ تمام ہندوستانی ڈانس کے کچھ اقسام ہیں جو مختلف علاقوں میں ہندوستان کے پائے جاتے ہیں ہندوستان کے ایک مشہور جو رقاص ہیں ڈانسر ہیں ان کا نام ہے برجو مہاراج یہ ایک کلاسیکل ڈانسر ہیں